बजिऔ ने अहाँ की सभ केना होइत छै समय समय साल केहन छै हँ सभचीज कऽ दी सभ चीज महङ्गा बड महङ्गा हय सभचीज महङ्गा हय अपना सभकऽ पहिलुका समय दय

नहि रहै एहन अहाँकऽ कोनो समान नहि छै जे छलै अपना सभक समयमे एखुनका समयमे कतेक महगाइ समान बढ़ि गेलै जे

बड महगाइ छै करै बला कऽ कोनो भी हिम्मत नहि ततेक महगाइ छै समान कोना की खरीदै हिम्मत नहि छै किछु नहि तीनटा बेटी अहाँ पैसेसँ ला दय हय देखिऔ रुपआ चलि रहल पहिलुका समयमे एखुनका समयमे बहुत कऽ अन्तर छै पहिने तेहन रहै एखुनका समयमे एतेक मजबूर छियै महगाइ लैकऽ लोग कि दूर एहन कोन काज छै जे छुटतै किछु नहि हाँ ने इतना हाँ कि करब किन नहि पाबि सकैत छियै किछु की करबै ठीक छी राखैत छी